जय झूलेलाल तव्हांजो नम्बर मां मूंखे कंहिं ॾिनो हुओ तां रोका रेस्टोरेंट शुरू करायो अथव जी तव्हां थोरो पंहिंजो लोकेशन उहो ॿुधायो तव्हां वटि छा छा अवेलेबल आहे छोकी मां अन तव्हांजी सुन ॿुधी आहे की ॾाढो फेमस आहे इहे बेद पूरी और इहा भा आलुन जी भाॼी जी जी अछा औरि तव्हां पंहिंजी थोरी वैरायटी जी जी जी जी

जी हलो ॾाढो सुठो तव्हांजी तव्हां मूंखे इहा ॿुधाए सघंदा मशाला ॾाढा त हूंदा आहिनि छोकी अॼकल छा आहे न पूड़ी बि वठूं था त हेतिरा तेल विझनि था की वणे ई कोन था जी जी जी ॾाढो सुठो हा उहो ई ॻाल्हि आहे न हिन लाइ मां ने तव्हांसां पुछो की मतिलब जीअं अॼुकल्ह वणनि बि कोन था तेल ॾाढो थी वेंदो आहे मसाला थोरा वधी हलो ॾाढो सुठो ऐं तव्हां मूंखे इहा ॿुधायो तव्हांजी मतिलबु मिठे में छा छा अवेलेबल आहे त मां रोटी सां गॾु वरी मिठे बि थोरो पुछी वठां तव्हां सां जीअं कोई मिठाई विठाई थी जीअं जी हा हा उहो ई मां ने ॿुधी हुई न हुन लाइ मां ने फोन कई की तव्हां मतिलबु किथे तव्हांजो रेस्टोरेंट आहे मां बिल्कुलु तव्हां ॾिए विजिट कंदमि हलो त मां तव्हांखे तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो न त तव्हां ॾिए अगरि मां रेस्टोरेंट ते अचां त मूंखे थोरो सो लोकेशन ॿुधायो की मूंखे ऑटो सां अचिणो पवंदो या मेट्रो सां ई जी जी जी औरि बि तव्हां पंहिंजो थोरो ॿुधायो छा छा अवेलेबल आहे त हिकु आइडियो लॻी वञे त मां पंहिंजे पोइ इहो असांखे वणंदो बि आहे हा हलो बिल्कुलु तव्हां हाणे खां असां विजिट कंदासीं न की कोई बि मूंखे जानकारी वठणी हूंदी त मां तव्हांखे हिन ई फोन नम्बर ते कॉल कयां न अछा औरि हीअ कोई हिकिड़ो और शइ ॿुधायो जीअं मां तव्हांखे चवां की तव्हआं मुंहिंजे घर ताईं हिक कोरियर कराए रखो पार्सल भेजे रखो त छा हुन जो चार्ज अलॻि हूंदा आहिनि की हुन में हीअ मुखे थी वेंदो

हा ठीकु आहे मां तव्हांखे हीअ चवंदमि की अगरि मां तव्हांसां करायां थो त तव्हां थोरो सफाई जो ध्यान ॾिजो छोकी छा थींदो आहे न असां ऑर्डर मंगवाईंदा आहियूं त दालि घुराई आहे त दालि किरे थी दॿे मों त उहो वण उहो थोरी पैकेजिंग टाइट जी जी जी जी जी बाक़ी जी जी बाक़ी मां पूरी कोशिश मुंहिंजी मुंहिंजी पूरी कोशिश थींदी की मां तव्हांजे रेस्टोरेंट ते ज़रूरु विजिट कयां छोकी मां ने तव्हांजो रेस्टोरेंट जो ॾाढो नालो ॿुधो आहे जी तव्हांजी जी जी जी जी जी जी बिल्कुलु न न बिल्कुलु बिल्कुलु ॾाढी सुठी ॻाल्हि तव्हां ने चई हलो ठीकु आहे मां ज़रूरु तव्हांखे ॿुधाए ईंदमि जी जय झूलेलाल